بچپن میں عام طور سے میں اپنے نانی کے گھر سفر کیا کرتا تھا جہاں سفر بہت لمبا تھا ٹرینوں سے جانا پڑتا تھا ٹرین میں ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا ٹرین کے سفر میں پہاڑ جھرنے ندی جنگل سب دیکھتے ہوئے جاتے تھے ٹرین کی سفر میں ہم لوگوں کو بہت مزہ آتا تھا ٹرین کی سفر بہت لمبی چلتی تھی اور ہم لوگ ٹرین سے پھر بس وہاں سے پکڑ کے جاتے تھے بس میں ہم لوگ تالاب چھرنے وغیرہ بہت چیز دیکھتے ہوئے جاتے تھے ٹرین بس پھر نانی کے گھر پہنچ جاتے تھے نانی کے گھر بہت اچھا لگتا تھا ہم لوگوں کا سفر بہت اچھا رہتا تھا نانی کے گھر میں سفر کا بہت آنند لیتے ہوئے جاتے تھے سفر میں ہم لوگ کھانا چپس کرکرے وغیرہ کھاتے پیتے جاتے تھے سفر کے استعمال میں ہم لوگ کو تھکان نہیں ہوتا تھا کیونکہ سفر میں ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت خوش رہتے تھے نانی کا گھر بہت اچھا ہے